आंनि आबाद दिहुनाय आबाद दिहुननाय मावनायनि फसलखौ फाननायनि थाखाय हाथाइ बाजाराव फानना फाननो हरनाय जायो आरो बेफोर फाननाय बेसेनखौ आं मोनो आरो गेजेर थाखोनि मानसिफ्रा आंनिफ्राय हल सेलार हिसाबै आं हरनानै बिसो बिथांमोननिफ्रायबो आं बेसेन रां रुफा खामायो बिनि थाखायनो आंनि आबाद मावनाय आबाद नि फसलफोरखौ गेजेर थाखोनि मानसिफ्रा लांनानै हाथाइ बाजाराव फानहैयो आर बिथांमोनहा आंनिफ्राय लांनानै गोबां मुलाम्फायै फानहैयो बिनि थाखायनो खाथि आरो बिथांमोन लां लांनानै फानहैग्राफ्रा आंनि सायाव जोबोद थुलुंगा होयो आबाद मावनायाव नोंथाङा गोसो होनानै खालाम जों हाथाइ बाजाराव लांनानै मिस फानहैगोन होननानै बिथांमोनहा आंखौ खावलायो नांलालै